جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اور انٹرنیٹ نے بینکنگ کے بینکنگ کے طریقہ لایا ہے اس سے بہت زیادہ آسانیاں ہوئی ہیں اور ہمارے لین دین کے معاملات میں اور خریدنے کے معاملات میں بہت زیادہ آسانیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمیں بینک جانا پڑتا تھا لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑتی تھیں پھر اس کے بعد ہمیں پیسہ ملتا تھا پھر ہم وہ پیسہ لا کر کے پھر جا کر کے سامان خریدتے تھے

لیکن جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اور اس نے فون پے گوگل پے اور اس طریقے سے بہت سارے طریقے کھول کر کے ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب پیدا کر دیا ہے لین دین کے معاملات کے اندر اور جب ہم سامان خریدتے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جو ہے آسانی سے سامان خرید کر کے ان کو پیسہ پے کر دیتے ہیں آسانی کے ساتھ اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کوئی دھوکا نہیں ہوتا ہے یہ تمام طریقے سے دھوکے سے محفوظ ہے اور ہم آسانی سے جو ہے اپنے لین دین کے معاملات کو حل کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اور اس طریقے سے ہم جو ہے اپنی زندگی اچّھے سے بسر کرتے ہیں اور ہمارے معاملات لین دین کے معاملات اور ایک دوسرے سے پیسے لینے دینے کے معاملے جو ہے آسان رہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سکویر اور محفوظ ہے